میں ہندوستان کے ایک اتر پردیش صوبے میں رہتا ہوں جہاں الگ الگ طرح کی زبانیں بولی جاتی ہیں جیسے کہ ہندی پنجابی اردو کھڑی اور انگلش یہاں پر ہر مذہب کے لوگ رہتے ہیں جیسے ہندو مسلم سکھ عیسائی تو یہ سب جو لوگ رہتے ہیں تو پھر اسی حساب سے یہاں کی جو زبانیں ہوتی ہیں وہ اپنے مذہب کے اکورڈنگ یا اپنی زبان کے اکورڈنگ وہ زبانیں بولتے ہیں جیسے اگر کوئی ہندو ہے تو وہ ہندی بولتا ہے مسلمان زیادہ تر اردو بولنا پسند کرتے ہیں سکھ پنجابی بھی بول لیتے ہیں ہندی بھی بول لیتے ہیں رہی بات کرشچن کی تو وہ انگلش میں بات کرتے ہیں تو اسی طریقے کی الگ الگ با بھاشائیں یہاں پر بولی جاتیں ہیں دوسرا ہندوستان میں جو سب سے بڑا صوبہ ہے اگر ہم آبادی کے حساب سے بات کریں تو وہ اتر پردیش ہی ہے اور میں اس اتر پردیش میں رہتا ہوں تو یہ میرے لیے بہت زیادہ فخر کی بات ہے